हमर जीवनमे चुनौतीपुर्ण रहल इलेक्शन लड़लहुँ हम हम नन्दा झा कर्णपुरसँ इलेक्शन लड़लहुँ दू दू बेर लड़लहुँ मुखिया पदसँ एक बेर एक बेर कॉन्टेस्टमे रहलहुँ मात्र पचपन वोटसँ हारलहुँ तऽ ई हमर समय बहुत चुनौतीपुर्ण रहल गाँवके लोग सब सङ्ग देलथि आओर ओहि दुआरे कंटेस्टमे रहौं तऽ दोसरो बेर ठाढ़ भेलहुँ लेकिन ओ समय हमर एखन दुनू बेर हारलहुँ आओर ओहि समय लए कऽ एहन चुनौतीपुर्ण हमर समय रहल जे एखन हम हमर हाल ओ इलेक्शन लड़िकऽ बहुत गड़बड़ा गेल हँ आओर ई समय जे होइ छै इलेक्शन सबके तऽ कोनो भी आदमीके सोचि समझि कऽ करना चाही हमरा तऽ प्रेम बहुत भेटल अपन गाँवमे लेकिन ई हमर दुर्भाग्य आओर हमरा भाग्य नहि यऽ ताहि दुआरे हम हारि गेलहुँ आओर एहि चुनौतीपुर्ण जीवनमे एखनो तक हम इलेक्शन लड़िकऽ सङ्घर्ष कऽ रहलहुँ हँ